हमारे परिवार में हम हरी सब्ज़ियाँ ज़्यादा खिलाएं खिलाएं तो बीमार कम पड़ते हैं बच्चे और आदमी भी सब को तेल मसाला ज़्यादा खाने से तो आदमी का लिवर भी ख़राब हो जाता है और खाते ही कम है पेट भर जाता है गैस बनाता है हरी सब्ज़ियाँ हो गई जैसे पालक बथुआ चौराई भिंडी ये सब खाने से सेहत सही रहता है और ताक़त भी बढ़िया रहती है बच्चे इस्कूल जाते हैं तो टिफिन में सब मैगी वुगी देते है ना ना देना चाहिए बढ़िया हरी सब्ज़ियाँ बना कर दें पालक की भुजिया दे और जिससे बच्चे भी सही रहते हैं फल हो गया सेब हो गया जैसे सब खिलाए वो भी सही रहता है और ज़्यादा तेल डाल के ही रोज़ बनाए तो वो भी बहुत नुक़सान करता है पूरी पराठा हो गया सब कम खाना चाहिए कभी कभी खाए रोज़ाना ना खाएं और ज़्यादातर के कि रोटी खाइए हरी सब्ज़ियाँ खाइए दाल भी खाइए और सब्ज़ी बनाने समय तेल थोड़ा सा डालिए ज़्यादा तेल डालने से ख़राब होता हैं नुक़सान करता है इस लिए कम तेल डाल कर ही बनाएं खाना और टमाटर हो गया मुली हो गया मुली की भुजिया भी बना कर खाइए और भी अच्छा रहता है और टमाटर हो गया गाजर हो गया इसका सलाद वलाद बना कर खाते हैं तो सही रहता है पेट भी सही रहता है खाना भी पच जाता है और ख़ून भी सब बढ़ता है अच्छा रहता है और ज़्यादातर मसाले वाली चीज़ कम खाना चाहिए लेकिन सब ज़्यादा ही खाने पर तुले रहते हैं तेल मसाला और हरी सब्ज़ियाँ कम खाते हैं लेकिन खाना चाहिए अपने परिवार को हरी सब्ज़ियाँ ज़्यादा खिलाएं तेल मसाला कम खिलाएं और बच्चे को भी इस्कूल जा जा जाना पड़ता है उनको भी स्वस्थ रहना है और जो काम भी करते हैं उनको भी सबको स्वस्थ रहना है इस लिए सब तेल मसाला कम खाएं हरी सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएं और इसे खाएंगे तो ही सही रहेंगे बीमार नही पड़ेंगे पालक वुलक का पानी सब उबाल के पीते है उसको नमक डाल के खा लेते हैं पानी उसका पीते हैं ठंडी मे तो बथुआ मिलता है सरसों हरी मिलती हैं उसकी भी सब्ज़ी वब्जी बना कर खाने से भी सही रहती है सेहत ठंडी में ज़्यादातर कहीं कहीं से बथुआ मिलता है बथुआ उसको सब खाते हैं सब्ज़ी बना कर दाल मे ही डाल कर खाते हैं और सब खाते हैं बच्चे भी पूरी फैमिली खाती है अच्छा बढ़ता है बथुआ खाने से ख़ून भी बढ़ता हैं सेहत भी अच्छी है और खाते है सब लोग अब पूरी कम खाने चाहिए जैसे समोसा हो गया सब बहुत खाते हैं लोग लेकिन बहुत गैस बनता है इससे ना खाना चाहिए और ज़्यादातर के घर में सादा खाना खाना ही पसंद करें सादा जितना ही खाना खाएंगे उतना ही अच्छा रहेंगे स्वस्थ रहेंगे अच्छे से रहेंगे बीमार नहीं पड़ेंगे और बढ़िया से रहेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे सब स्वस्थ रहेंगे हरी सब्ज़ियाँ खाएंगे तो जितना ही तेल मसाला खाएंगे उतना ही एक एक से बीमारी फैला फैलेगी और इस लिए ज़्यादातर मसाला ना खा कर हरी सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएं मूली पालक सब का सेवन ज़्यादा करे तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा और स्वस्थ भी रहेंगे बढ़िया भी रहेंगे